हमे शुरुमे पहिले तऽ ओ लेलियै ओकर बाद फेरो कूकर लए लेलियै लगभग ओकरो दाम पड़ि रहलै तैइस सय रुपआ कूकर लए लेलियै किएक ने हमरा खाना बनाबैमे दिक्कत होइ रहलै तऽ मने कि करलियै ओकरा मतलब कि खाना भात बनाबैले जल्दीसँ भात बनाबै वास्ते हम कूकर लए लेलियै बजाज छलेह तऽ ओकरामे पूरा प्रेशर छलै मस्त मस्त मतलब तुरते खाना हो जाइ रहै आबैके टाइममे लेट होइ जाइ रहै कॉलेज जाइमे लेट होइ जाइ रहै तऽ इसिलियै हम कूकर लए लेलियै कि जल्दी खाना बनि जाइ तऽ तुरते कोल तुरते कॉलेज चलो जाइयै तऽ कॉलेज तऽ तुरते चलले जाइयै लेकिन ओकरोमे दिक्कत है ओहिले मतलब कि थोड़ासँ कूकरमे दिक्कत है ओहिले अगर चढ़ाइके सुति जाइयै तऽ पूरा मतलब कि सीटी एकदम भात जलि जाइ रहै आओर ओकरो बाद फेरो अगर जब पानि देलियै दू गो दू गिलास पानि देलियै एक गिलास चावल देलियै तऽ कखनो पता ने अपने दुये सीटीमे जरि जाइले भात पते नहि चललै आओर अन्दरेमे रहले तऽ कि पता चलतै आरो उपरोसँ हमरा ओते अच्छासँ चला नहि आबै रहै ओकरो बाद फेरो मतलब भलामे लए लेलियै कि कूकर तऽ एक सहुलियत भी होलै पूरा एकदम अच्छा लेकिन जरि जाइले भात सनि तऽ मतलब कम्फर्टेबल ना बुझाइले कूकर तऽ फेरो मे हम भात बनाबै लगलियै